جی جی میں گاؤں دیہات سے آتا ہوں میرے ادھر ابھی نیا نیا الیکٹرک آیا ہے ابھی کے دور میں اگر الٹ الیکٹرانک ساپ کھولا جائے تو یہ بڑا کامیاب ہو سکتا ہے اور اس میں ابھی چلنے کا اس لیے زیادہ امید ہے کہ یہ ابھی نئے نئے آیا ہے اور یہاں لوگوں کے گھر میں ابھی پوری طرح سے الیکٹرک کا کام نہیں ہوا ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ دکھا رہے ہیں الیکٹرک اینڈ الیکٹرانکس یہ دونوں دیہات دیہات کے علاقے میں بہت اچھا رہے گا اس لیے کہ یہاں ابھی نیا نیا بجلی آیا ہے تو یہاں لوگوں کے پاس نہ ابھی انورٹر ہے نہ ابھی فریج ہے نہ اے سی ہے ہاں لوگوں کے پاس شوق ہے کہ میرے یہاں اے سی ہو میرے یہاں فریز ہو میرے یہاں کولر ہو تو اس لیے میرا اندازہ ہے کہ یہ شوپ زیادہ چلنے کی امید ہے اس میں اگر پیسہ لگایا جائے تو پیسہ کمانے کا ایک اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے اور اس یہ کاروبار کامیاب ہونے کا اچھا خاصا چانس ہے